جی ہاں مجھے نل کا پانی ملتا ہے اگر آپ کو نل کا پانی ملے تو آپ کی زندگی کافی آسان ہو سکتی ہے آپ کو پانی لینے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وقت کی بچت ہوگی اس کے علاوہ آپ کا روز مرّہ کا کام بھی زیادہ مؤثر طریقے سے مکمل ہو سکے گا پانی کی صفائی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ آپ کے علاقے میں پانی کی صفائی کا نظام کیسا ہے اگر پانی کو صحیح طریقے سے فلٹر اور صاف کیا جاتا ہے تو پانی صاف ہوگا ورنہ اس میں آلودگی ہو سکتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اگر آپ کو نل کا پانی ملتا ہے تو آپ کو مختلف طریقوں سے فائدہ ہو سکتا ہے مختلف طریقے میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا ہیں ایک آسانی آسانی جیسے نل کا پانی آپ کے گھر میں دستیاب ہونے سے آپ کو بار بار پانی بھرنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا جس سے آپ کا وقت اور محنت دونوں بچیں گی اب سنیں دوسرا دوسرا ہے صحت اگر پانی صاف اور فلٹر کیا ہوا ہے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا گندے پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور سنیں تیسرا تیسرا ہے مالی فائدہ بوتل بند پانی خریدنے کے بجائے نل کا پانی استعمال کرنے سے آپ کے پیسے بھی بچ سکتے ہیں چوتھا چوتھا سنیں ماحولیاتی تحفظ بوتل بند پانی کے بجائے نل کا پانی استعمال کرنے سے پلاسٹک کی بوتلوں کے کم استعمال کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی سے بچ سکتے ہیں اس میں کمی آئے گی پانچ واں پانچ واں پوائنٹ ہے پانی کی دستیابی نل کا پانی آپ کو ہر وقت دستیاب ہوگا جس سے آپ اپنے روز مرّہ کی ضروریات جیسے کہ کھانا پکانا صفائی اور نہانا بہ آسانی پوری کر سکیں گے اس لیے پانی کی صفائی اگر نل کا پانی صحیح طریقے سے فلٹر اور صاف کیا گیا ہو تو یہ پینے کے لیے محفوظ ہوتا ہے اس میں کیمیائی مواد یا جراثیم نہیں ہوتے جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ پانی کی صفائی کا نظام مؤثر اور بہتر ہو ان سب باتوں کو ضرور خیال رکھیں ان سب باتوں کا